पहले के ज़माने में मीटिंग करने के लिए जाना पड़ता था ज़्यादे दूर से दूर अब मीटिंग तो ऑनलाइन ही हो जाता है अब मोबाइल पे मेसेज आता है सिर्फ़ मीट मेसेज आता है मीटिंग हो जाता है पहले लोग जाते रहते थे बी रात जाते हैं जाने आने में भाड़ा भी लग जाता था उस थकावट भी हो जाता था अब जब मन तब मैसेज आता है मीटिंग हो जाता है उसमें बड़े बड़े बड़े आदमी मीटिंग में जुटते हैं जो जो परफ़ेसर हैं सार हैं सब जुटते हैं तो मीटिंग होता है उसके बाद जाने में भी दिक़्क़त आ का झंझट ख़त्म हो गया है अब मीटिंग ऑनलेन है तो इसके लिए एक वो ऐप भी आता है कंपनी की तरफ़ से कंपनी ही ऐप देती है टैम टइम या बैच बनाया जाता है इतने बजे से इतने बजे मीटिंग होगा और इतनी सी सी मीटिंग होगा तो इसी टइम पे आप ऑनलाइन आइएगा एक्टिव आइएगा तब मीटिन होगा जो मीटिंग में पहले रीत था क्या पहले कपड़ा के सामान पैक करके जाते थे मीटिन में दूर से दूर दूर सफ़र अब ये सब नहीं है अब सिर्फ़ आराम से घर में बैठे बैठे मीटिन ही हो गया कुछ भी करना है तो घर से बैठे बैठे ही हो जाता है पहले पढ़ाई भी करना पड़ता था तो जाते थे इस्कूल अब पढ़ाई भी करना है तो ऑनलाइन ही ऑनलाइन ही हो जाता है पढ़ाई मीटींग तो कोई भी काम करना है तो बिडियो कॉलिंग ही हो जाता है जैसे पहले कुछ भी समझ नहीं था इतना एस्मार्ट नहीं था अब ए टू जेड एस्मार्ट आ गया है